इ'यां ते मिगी कोई टी वी सटार इयां पसंद नेईं ए ऐक्टर ओह्बी मिगी शाहरुक्ख खान अज्जकल बड़ा बड़ा मतलब कि अज्जकल के ओह्दियां शाहरुक्ख खान दियां पिक्चरां ते ओह्दे गाने बड़े शैल लगदे जेकर मिगी कुदें मौका मिलेआ उंदे कन्नै ते ज्यादा ते केह् ऐ करना आऊं उनें गी एह् पुच्छना चाह्ंनी उंदी उंदे कन्ने थोह्ड़ी गल्ल करना चाह्न्नी उनेंगी एह् पुच्छना चाह्ंदी गी भाई पुच्छना चाह्न्नी भाई दस्सो भाई तुसें कनेहा लगदा कि सारी दुनिया थोआढ़ी इन्नी इन्नी थोआढ़ी तारीफ करदी इं या थोआढ़े नेहा बनना चाह्ंदी इंया थोआढ़े कन्नै मिलना चाह्ंदी तुसें कनेहा लगदा जां फिर तुस कियां इयां सोचनी के दुनिया कनेही ऐ के थोआढ़ा बी साढ़े नेहा गै सोचना कि दुनिया शैल नेई ऐ के दुनिया उप्पर भरोसा नेईं करना चाहिदा एवी अऊं चाह्न्नी उनें गी मतलब किश इ यां इ यां इ यां इ यां दिलै दा सुआल पुच्छना चाह्न्नी इस लेई पुच्छना चाहन्नी किं के अस मिडल क्लास न मतलब कि मिडल क्लास बंदे न ते अऊं एह् चाह्न्नी पुच्छना जे कि अस मिडल क्लास न ते ओह् बड़े पैसे आह्ले लोक न बड़े फेमस उनें गी पूरी दुनिया चाह्ंदी ते उंदे ते साढ़े साढ़े ऐक्सपिरियंस च कोई फर्क ऐ जां नेईं